جی بالکل صحیح میری جو زندگی میں اہمیت ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں جیسے کام کو لے کر جی ہاں میں کام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ بھائی آج کے ڈیٹ میں کاروبار ہے تو سب کچھ ہے کاروبار نہیں ہے تو زندگی طرح مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اس میں تھوڑا مصروف بھی رہتا ہوں بھائی بہت سارے اخراجات ہیں بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی بھی تعلیم ہے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یار دوستوں کے اندر اگر ملنا ہے تو آپ کیسے مل سکتے ہیں کیسے جاسکتے ہیں خالی جیب تو اچھا نہیں لگتا جی کاروبار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں میں